हलो होटल ग्रीन लेंड मां आयुष थो ॻाल्हायां गिरिराज सोसाईटी जूनागढ़ मां असां सदाईं तव्हां वटि ई रोटी खाइणु ईंदा आहियूं पण अॼु असांजे घर मिजमान अची विया आहिनि त पोइ तव्हां असांजो ऑडर फोन ते च लिखो अने पोइ तव्हां उहो घर मोकिलाए छॾिजो असांजो ऑडर कुझु हिन प्रमाणे आहे कि ॿ मन्चूरिअन ड्राय ॿ पनीर टिक्का ॿ ड्रेगन पटेटो अने उनसां टे पनीर तूफ़ानी चार पनीर अंगारा छह बटर नान सत बटर रोटी ऐं उन्हनि सां छह तरियल पापड़ पंज सिकियल पापड़ ऐं उनसां मिठे में गुलाब जमू ऐं हलवो बि विझझो अने आईस्क्रीम जा पंज पैकेट विझी छॾिजो उनमें ऐं असांजे घर जी एड्रेस कुझु हिन प्रमाणे आहे ब्लॉक नम्बर अठावीह श्रीनाथ नगर गिरिराज जूनागढ़ बस्तियुनि जे पुठियां जूनागढ़